गोरिब दुखुथिया न'खरनि फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनायाव सानफ्रोमबो फैनो हाया जायो बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय माब्लाबा गोजाननिबा माब्लाबा फैबाय थानो गारि गाखोबोनो रां गैया साइकेल बायनो हाया आरो बिदिनो बिसोरो माब्लाबा न'आव मोगा मोगि जेंनाफोरजों जुजिनांगौ जायो जेरै बबेबा समाव न'खरनि गार्जेनफोराबो बिसोरनो गोबां जेंना होयो एबा खोख्लैयो जेनेबा न'खराव जेनेबा सोरबा सासे फोरोंसाया मोजां नङा एबा बिफाया एबा बिमाया जौ फाग्ला जायो बेफोरनि बिथिंनिफ्रायबो बिसोरो सानफ्रोमबो गोरिब न'खरनि मानसिफोरा फरायसालियाव फैनो हाया जायो आरो माब्लाबा समाव गावसोरनो खामला हाजिरा मावनानै गावसोरनि जिउखौ सुफुंनांगौ जायो न'खरखौ नायनांगौ जायो बेजोंनो फरायसालियाव फैनांगौ जायो गावनो माब्लाबा बबेयावबा हाजिरा मावबाय माब्लाबा न'खरनि नांगौखौ सुफुंनांबाय माब्लाबा गावनि नांगौ फरायसालियाव नांगौ जानाय माखासेफोरखौ सुफुंनांगौ जायो बेनि थाखायनो बिसोर फरायसालियाव सानफ्रोमबो फैनो हाया दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरा न'खरनि आरो माखासे न'खरनि मानसिफोराबो सांग्रांथि जानो हाया गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिया रांखाउरियाव गोग्लैसोनानै जानाय लोंनाय थानाय बेफोर फारफ्रोमनिफ्रायबो नोरजिया गैयै न'खर जायो एबा दुखुथिया हास्लाबजोबा माब्लाबा फरायसालिखौ थांनांगौखौ दोनथ'नानैबाबो गावनि एबा न'खरनि नांगौनि थाखाय बबेहायबा खामानि हाजिरा मावनांगौ जायो बिनि थाखायनो फरायसालियाव सानफ्रोमबो थांनो हाया